औ आं फुंबिलि बुंदों औ औ आंनाव बिबारनि माबा बुकि दङ औ औ मा मा रोखोमनि बिबार नांगौ नोंनो

गोरजिरा राबा औ औ दङ दङ' स्ट'क आव दङ आंनाव

औ औ दे आंना बिदिनो अटिटआ दाम गोसा जागोन केजियावहाय पन्द्र'स' सो थांगोन ओमफ्राय गलाब बिबारा बिदिनो आटस' सो जागोन ओमफ्राय गोजोरा दाम लागोन गोजोराया टिन हाजारसो थांगोन केजियाव

औ होम्बा बबे एडड्रेसाव आं डिलिभार खालामनांगोन औ दे जागोन बिदिबालाय आमफ्राय नों पेमेन्टखौ अनलाइन हरगोन ना केस वन डिलिभारि होगोन औ औ दे बिदिबा केस वन डिलिभारियानो जागोन ना बिदिबा औ औ नों नायनो फैयोबा आंनि बुतिक आव खनसे फैनो हागोन चेक खालामफैनो हागोन बिबारखौ नोंनि लुबैनाय बायदि नंगौना नङा खनसे नायफैनायनो हागोन आरो नों औ औ आंना लकेश'ना आसाम टरिस्ट नारसारि नैबे माबायावहाय दल'गावआव हाय औ डी टी अ अफिस खाथियाव जासिगोन ना होमबा आनदायनाय नंला औ औ बेनो आंनि कन्टेक्त नाम्बारा औ नों फैनायनि औ फैनायनि सिगां कन्टेक्त खालामदो होमबाना आंना लामा सेरावनोखा नालाय औ नों नायफैनो हासिगोन औ दे होम्बालाय औ औ दे